जय झूलेलाल असांजे दिल्लीअ में प्रमुख धर्म हिंदू धर्म आहे उन में घणेई तरह जा त्योहार थींदा आहिनि ॾियारी थींदी आहे ॾियरीअ ते लक्ष्मीअ जी घरो सॼो घर साफ़ कंदा आहियूं उन सां सफ़ाई कंदा आहियूं और सॼे घर खे चिमकाए रोशनीअ सां चिमकाईंदा आहियूं औरि लाइटा वाइटा सभु लॻाईंदा आहियूं ईअं करे लक्ष्मी ईंदी आहे उन जे करे लक्ष्मी जी पूजा कंदा आहियूं औरि राम जीअ जी बि पूजा थींदी आहे लक्ष्मीअ जीअ जी बि पूजा थींदी आहे होली होलीअ ते बि होली थींदी आहे पर उहा वैसे त ॾाढो गंदो त्योहार थींदो आहे पर माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि होलीअ जा रंग खेॾदा आहिनि और कही कही तरह जा रंग उॾाईंदा आहिनि औरि राखी थींदी आहे राखी भाउ औरि भेण जो त्योहार आहे भाउ भेणु ॾिए ईंदी आहे औरि उनसां पंहिंजो धर्म निभाईंदा आहिनि औरि असां हिंदुअनि में इहो धर्म ॾाढो सुठो मञियो वेंदो आहे भा भेण जे घरु ईंदो आहे भेण भा जे घर वेंदी आहे इहो ॾाढो सुठो धर्म मल्हायो वेंदो आहे और असांजे हिंदू धर्म में शिवरात्री बि मनाई वेंदी आहे उहो शंकर भॻिवान जी पूजा थींदी आहे औरि विर्त रखंदा आहिनि उहा शादीअ वांगे माण्हू प्रोग्राम कंदा आहिनि औरि दशहेरो बि थींदो आहे उन में रावण साड़ियो वेंदो आहे औरि नवरात्रा बि थींदा आहिनि इन करे हिंदू धर्म में हर तरह जा प्रोग्राम थींदा आहिनि औरि माण्हू सुठे ढंग सां मिली करे सभु प्रोग्राम कंदा औरि सॼाईंदा आहिनि घर बि सॼाईंदा आहिनि अछी तरह सां नवरात्रनि ते नव ई ॾींहं माता जी पूजा थींदी आहे औरि ॿियो बि प्रोग्राम घणेई थींदा आहिनि इन करे असां हिंदू धर्म खे वधीक मञंदा आहियूं प्रमुख धर्म हिंदू धर्म ही मञियो वेंदो आहे